علی گڑھ ہندوستان کا بہت مشہور اور بہت بڑا ضلع ہے علی گڑھ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ دیش اور دنیا میں بہت ہی مشہور ہے اور یہاں پر بہت جگہ کے بہت ہی بریلینٹ مائنڈیڈ لوگ آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے اور یہاں پر یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا میڈیکل کالج بھی ہے جو کہ بہت مشہور ہے یہاں پر بھی لوگ بہت الگ الگ جگہوں سے اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اور کیوں کہ یہاں پر یونیورسٹی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہیں پر سیٹیل ہو جاتے ہیں اور علی گڑھ کی ترقی میں اپنا ساتھ دیتے ہیں یہاں پر تالوں کا بہت بڑا کارو بار ہوتا ہے اور شیروانی یہاں کی بہت مشہور ہے اور یہاں پر بہت ہی بڑی تعداد میں اس کا بھی کام ہوتا ہے یہاں پہ علی گڑھ میں جو چیلنجز وہ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں وہ یہاں پر آ کر بس جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو تھوڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے اسٹوڈینٹس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن پانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہی چیز یہاں کے کاروبار میں بھی ہے جو کاروباری یہاں کاروبار کر رہے ہیں پھر ان کو باہر کے کاروباریوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے